हमरा गर्मीके छुट्टी मिललय तब्बे कोनो दोसर दोस्तके सङ्ग कतहु पटना घूमय लए चलि गेलियै घूमय लए गेलियै कोनो होटलमे खाना खाइ लगलियै ताबे तक फोटो खींचय लागलियै उ फोटो लएके अयलियै तऽ नहि नीक लागलय तऽ फोटोके फेन अथी कए सकय छियै देख सकय छियै कतऽ गेलियै तऽ घूमय लए गेलियै गर्मीके छुट्टी मिललय गेलियै घूमय लए घूमय लए कते तऽ कहलियै पटना पटना गेलियै घूमय लऽ तऽ घूमए लए घूमि फिरिके अयलियै नीक लागलय घूमयमे आओर छुट्टी मिललय तऽ गेलियै घूमय लए वएह की कतऽ नास्ता खाय लागलियै की कतहु बैठलियै तकर बाद मजा लागलय फोटो घीचलियै लएके अयलियै आओर बालो बच्चा खीचलकै से भेलय तऽ ओइके चलते चलि गेलियै घूमय लए कहलियै हम घरमे बैठल रहबय घूमि फिर आबय छियै फेर मौका तऽ मिलतय घूमयके तऽ फेन तऽ मौका मिलय नहि छै तखन जाय नहि होइ छै जाइ नहि छियै तऽ फेन लाइक करय छियै देखय छियै से कते गेलियै रऽ याद कए रहल छियै उ चीज आब फेन देख नहि रहल छियै ओ चीज आब फेन बहुत आब अथीमे छै से कहिया देखबय कहिया घूमबय कहिया फेन उ मौका मिलतय आओर दोस्तके साथ घूमय लए जेबय घूमय लए गेलियै तऽ अयलियै तब वएह सबके लाइक करय छियै देखय छियै से सबके दुनिआँ हइ अपन जमाना हइ देखलियै देख सुनिके अयलियै घूमि फिरिके अयलियै अयलियै घूमि फिरिके

कतऽ गेलियै तऽ गेलियै दोस्तके सङ्ग घूमय लए अयलियै बड़ा मोन लागलय घूमयमे बड़ा नीक लागलय घूमयमे उ मौका फेन नहि आबय छै याद करय छियै से कहिया फेन ओ मौका अयतय से घूमबय जेबय देखय लए घूमय लए ओ चीजके देखबय आब नहि आब देख सकय छियै आब पैसो बढ़ि गेलय भए गेलय आब किराया बढ़ि गेलय आब मौका मिल नहि सकय छै घूमयके मौका नहि मिलय छै आब आब उ बात बहुत आब दूर छै घूमयके लिये मिलयके लिये याद कए रहल छियै से सब आब भए रहल छै ओते आब मिलय नहि छियै मिलय नहि छै उसब गप छै